हाँ मैंने दस साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में अपने परिवार वालों के साथ यात्रा की थी उस समय जब मैं दस साल का रहा जब मैं उत्तर प्रदेश में गया तब मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत से लोग बहुत से लोगों के हाथों में बंदूकें हुआ करती थीं ना जिनके पास लाइसेंस होता था ना ही उसको चलाने की अनुमति होती थी तो ये वहाँ पर गुंडा गर्दी के लिए बहुत से लोग अपने पास बंदूक रखते थे बंदूक रखते थे और उधर पर बहुत से अपराध होते रहते थे परंतु जब से उधर पर सरकार बदली और उधर के नए मुख्य मंत्री योगी योगी जी आए वहाँ पर अपराधों की संख्या कम हुई उधर पर आए दिन गुंडा गर्दी होती रहती थी पहले के समय में उधर पर बहुत से गुंडे लोग उधर पर दिन दहाड़े गोलियाँ चल जाया करती थीं हाँ मुझे इस विषय में इतना ही ज्ञान है जी धन्यवाद